बोलिए यस बोलिए कौनसा फूल लेना है हाँ गेंदा है गुलाब है कौनसा लीजिएगा तो उसके लिए तो गेंदा ही मिलेगा ना नहीं नहीं उसके लिए तो आपको दुकान पर आना ही होगा सौ का है और गुलाब हाँ हाँ माला माला भी है माला हाँ वह हाँ वह भी है हाँ वह डेढ़ सौ का है हाँ हाँ हाँ वह भी है हाँ वह भी ताज़ा फूल है हाँ तो हाँ मैडम आइए न यहाँ आइए दुकान पर और जितना ज़रूरत है ले लीजिए वज़न के हिसाब से मिल जाएगा वह लच्छी वाला है वह डेढ़ सौ का है और गेंदा जो है सो सौ रुपये का है और भी है जो दो सौ तक में है हाँ तो वह बनकर रेडी है आप आइए देखकर ले लीजिए हाँ वह भी रखे हुए हैं वह भी ताज़ा फूल है तो वह तो दो सौ का है पीस से तो महंगा पड़ता है वज़न के हिसाब से ठीक रहेगा ऐसे आपको मन है तो ले लीजिएगा पीसे पर ले लीजिएगा

हाँ हो जाएगा वह पीस भी मिलाकर हो जाएगा तीन रुपये पीस करके भी ले लीजिएगा मिक्स करके दे देंगे यस यस दे देंगे